हमरा सभकेँ जे छै से आँधी तूफान आबैए तऽ बिजलीके बहुत दिक्कत भऽ जाइए तीन तीन दिन चारि चारि दिन तक लाइट नहि आबैए आ लाइटमे रहयके आब बहुत आदत भए गेलए ओहिके चलते बहुत परेशानी होइए अमीर आदमी एहिठाम जतए रहैत छै इन्वर्टर एक दू आदमी एहिठाम रहैत छै तऽ ओकरा ओहिठाम जाकऽ मोबाइल कहुनाकऽ चार्ज कएकऽ आ करैत छी लेकिन हमरा सभकऽ जे इन्वर्टर नहिए आ बिजलीके बहुत परेशानी होइए आँधी तूफानमे अगर तार कतहुँ गिर जाइ छै कतहुँ किछु भए जाइ छै तऽ तीन तीन चारि चारि दिन तक हमरा सभकेँ जे छै से बिजलीके परेशानी करऽ पड़ैए बहुत परेशानीके सामना करऽ पड़ैए बिजलीसँ ओहिके चलते हमरा सभकऽ जे छै से नहि भए सकैए हमरा सभकेँ अयठिमा इन्वर्टरके तऽ नहिए अमीर आदमी ओहिठमा इन्वर्टर रहै छै हमसभ गरीब आदमी छी हमरा सबके इन्वर्टर नहि यऽ तऽ कतौ दोसर जगह जाके मोबाइलटा चार्ज कएकऽ कहुनाकऽ अथी करै छियै तऽ तीन तीन चारि चारि दिन तक लाइन नहि आबैए वएह अन्हारमे रहै छी मोमबत्ती जलाके रहैत छी किरोसिन तेलसँ रहैए तऽ लालटेन जलबैत छी नहि तऽ तहन मोमबत्ती जलाके रहैत छी बिजलीके बहुत परेशानी होइए हमरा सभकेँ आब तऽ पंखा चलबैके आदत भए भऽ गेलए ओहिके चलते बहुत परेशानीके सामना करय पड़ैए लाइनके चलते आ अखन आँधी तूफान आबिते रहै छै तऽ ओहि दुआरेसँ लाइन कटैएतऽ तीन तीन दिन चारि चारि दिन तक लाइन नहि आबैए तऽ बहुत दिक्कत परेशानीके सामना करऽ पड़ैए